अपना बेसी पढ़ल नहि छियै मैट्रीके पास छियै आओर कुछो नहि करै छियै घरके काम करै छियै अपना बच्चा सबके रखली पढ़ाइ लिखाइ जे भी कोइलखसँ देख सुन कऽ अयली इसकुल पहुँचैली फिर लैली ओहेसँ काम करै छी आओर घरमे अपन सिलाइ फड़ाइ जे होइए मार्केटके काम जे भी होइए सएहे करै छी बाहर जॉब नहि करै छी घरेके अपन काममे व्यस्त रहै छी